جی میں نے اپنی پڑھائی فسٹ سے لے کے آج تک کی تعلیم جو تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی مکمل کی ہے تو یہاں پہ میں نے بہت ہی زیادہ چیزیں سیکھی ہیں جیسے کہ میں بی اے ابھی جو میری تعلیم ہے وہ بی اے آنرز اردو میں ہی کر رہی ہوں تو مجھے بہت ساری چیزوں کو پڑھا ہے پڑھنے کا شوق ہے جیسے کہ ناول شاعری کرنے کا لکھنے کا پڑھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے تو وہ میں آگے جا کے ٹیچر بننا چاہتی ہوں کیوںکہ مطلب ٹیچر کا بہت ہی زیادہ ایک اہم رول ہوتا ہے بچوں کو پڑھانا بچوں کا مستقبل مستقبل بنانا تو ٹیچر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے جیسے کہ ہمارے ٹیچروں نے بھی ہمیں بہت ہی زیادہ کچھ سکھائے ہے تو آج جو ہے وہ ہم اپنے استاد اساتذہ کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہیں